आध्यात्मिक कालमे हमरा नजरिमे आचार्य रामदेव सबसँ लोकप्रिय सफल एवम पसन्दीदा योगगुरु छथि आचार्यजी अपन सम्पूर्ण समय सपर्पित कऽ लाखो लोकके असाध्य रोगसँ मुक्त करबाक कार्यमे लागल छथि हुनकर करुणासँ परिपूर्ण हृदय आओर विनम्र बेवहार स्नेहयुक्त एवम सहानु सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव असंख्य जनके सकारात्मक चिन्तन आओर दिव्य संवेदनासँ जोड़िके आध्यात्मिक पथपर अग्रसर हेबाक मार्ग प्रशस्त केलक अछि